तरोई के छिलके का भुजिया बनाई थी उसकी पकौड़ी भी बनाई थी बहुत अच्छा लगा हमने अपने सास को भी दिया आप नन्द को भी दिया देवरान को भी दिया उसने बोली की बहुत अच्छा बना है कैसे बनाई हो हमको इसके छिलके के बनाए हूँ उन्होंने बोला बहुत अच्छा लग रहा है और फिर मैंने एक दिन नारियल के हलवा बनाई थी उसको नारियल का हलवा हमने रेत को उसक खोया डालके अच्छे से बनाई थी हमने सबको पड़ोसन सबको दिया वो भी बहुत अच्छा लगा उन लोग बोला कि कैसे बनाई हो उनका ऐसे बनता है नारियल ले लो नारियल और खोया चीनी घी रहेगा उसमें कच्चा नारियल से बनता है कि बहुत अच्छा लगा था हमने पहली बार बनाया था हलवा नारियल की नारियल को रेत कर हमेने छोटा छोटा पीस करके उसके पीस के बनाई थी पिसे रेतनी से रेत के हमने सास को दिया अपनी ननद को दिया अपनी मम्मी को भिजवाई थी अपनी बहन को भी भिजवाई थी बहुत अच्छा लगा था बोली की आप कैसे बनाई है बहुत अच्छा लग रहा है और मैं एक दिन आलू के छिलके का पकोड़े बनाई थी उसकी पकौड़ी बनाई थी बेसन में अच्छे से तल के उसको मैंने सब कुछ डाल दिया था और खाने में भी बहुत अच्छा लग रहा था और मैंने सबको दी थी बनाकर अपने बच्चों की मेरे बच्चों बोलने की मम्मी बहुत अच्छा लग रहा है इसकी स्वाद भी बहुत टेस्टी है बहुत अच्छा लग रहा है फिर से बनाइये आप हमको ठीक है बहुत अच्छा लगा हमे बहुत से प्रकार से जो बनाए हैं वो खाने में भी अच्छा लगता है